बायकींग पंगडान वांगडा बायकिंगेंक वचप हो एक वेगळोच अणभव खूब जाणांक अशें दिसता की आपूण एकटोच बायक घेवन वयतलो फुडें वयतलो बाकी सगल्यांक फाटल्यान येवनी अशें नासता पूण जेन्ना तुमी वांगडाच खूब जाणां वयता एका ग्रुपान कशे एका फाटल्यान एकटो एके रांगेंत ती वयता ती पद्दत सुद्दां पळोवपा खातीर बरी दिसता आनीक बायकिंग पंगडा वांगडा बायकिंगे वचपाचो एक बरो बरो अणभवूय दिता की कशें एकामेका वांगडा रावचें जर आतां अशें किदें जाता की वाटेर तुज्या बायकान किदेंय प्रोब्लेम येता जाल्यार तुजे जे वांगडी आसा ते तुका सोडून फुडें वचनात जो परेन तुजी बायक सारकी जायना तो परेन ते तुज्या वांगडा रावता ते मदत करता तुजी बायक सारकी करपाक आनी आपुलकीचो एक भाव ते सगले दाखोवन दिता तशेच सगल्यांनी वांगडा मेळून एकूच जाग्यार वचपाचो प्लॅन करता सगले वांगडा रांगेंत वयता आनीक एक मजा कशी ती सगले जेन्ना वांगडा वयतात खूब जाणा वांगडा वयता बरें दिसता पळोवपाक की जशें तूं चिंतता की आपूण खंयी एका जाग्यार वयतलो तशेंच तुज्या सारकेंच तुजे भशेन चिंतपी आनीक लोक आसा थोड्यांक अशें आसता की आपूण एक जाग्यार वचो आपली गाडी घेवन स्वता वचचो पूण किदें आसता वचपाकूय थोडे फावट भिरांत दिसता नाजाल्यार अशें आसता की आपूण जर एकटोच गेलो जाल्यार आपल्याक वाट सारकी कळटली काय नाजाल्यार आपली गाडी जर मदीत सारकी ना जाली जाल्यार आपल्याक कोण मदत करतलो काय सो अशें जेन्ना चिंतपाक येता तेन्ना दिसता की खरेंच जो बायकींग आपलो ग्रूप आसा तो वांगडा वयता तेन्ना कसलेंच गजालीची भिवपाची गरज नासता की वाटेर कसले प्रोब्लेम सुद्दां येयलो जाल्यार सगले मेळून ते ताजो हल काडटले म्हणून थोडे फावट जाताय बीन की एकटोत वचचो जेन्ना अशें मन दुखापत जाल्लें आसता नाजाल्यार आनी किद्या खातीर आपलेंच आपल्याक एकटोच रावूं शें दिसता तेन्ना केन्ना केन्ना दिसता की बायक घेवन आपूण एकटोच वचचो एक बारीकसो रावंड मारून येवचो तेन्ना बरें दिसता तें पूण चडशें पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका तरी आवडटा की आमी खूब जाणां वांगडा जेन्ना वयता एक थारिल्ल्या जाग्यार वयता थंय वचपाची जी वाट आसा ती वांगडा सारता अशे म्हणटा पळय की जो वचपाचो जागो आसता तो इमपोटंट नासता पूण जी वाट तूं चलत वयता ते वाटेर जे तूं एक्सपिरीयन्स घेता ते म्हत्वाचे आसता आनी तितूंतल्यानूच कळटा की खंय जर आतां तुका किदेंय त्रास जाले वाटेर वयता आसतना तेन्ना कोण तुका कशी तरेन मदत करता तेवूय चिंतून येता